मेरे अनुसार हिंदी भाषा का प्रचार और संरक्षण कुछ इस प्रकार से किया जा सकता है कि जब आप यदि हिंदी भाषा को बोलते रहेंगे या फिर आप उसको अपनी बोलचाल में लेके आते रहेंगे तो कुछ इस प्रकार से हिंदी भाषा का हम संरक्षण कर सकते हैं यदि बात की जाए प्रचार करने की प्रचार हम कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं कि जब आप स्कूलों में मीडिया में जब आप काम कर रहे होंगे तो स्कूलों में आप ट्रेनिंग देते समय हिंदी भाषा का प्रयोग कर सकते हैं और जब कभी आप मीडिया में अपने आपको प्रचार कर रहे हो तो हिंदी भाषा का ही प्रयोग करेंगे और खासकर जब आप काम कर रहे हो तो काम करते समय भी आपको हिंदी भाषा का प्रयोग करना है तभी आप अपने भाषा का प्रचार और संरक्षण कर सकते हैं